जेह्की साढ़ी सरकार ऐ तां उस्सी जरूर पैसा लाना चाहिदा स्पोटस बिच्च गेमां बिच्च खेल कूद बिच्च जि'यां अजकल्ल दे जि'यां बच्चे न तां उ'नें गी बढाबा थ्होना चाहिदा इस फिल्ड च कि केह् ऐसा नेईं ऐ कि सिर्फ पढ़ाई करियै गै अस अग्गें नेईं जाई सकदे बड़े सारे लोगें च टेलेंट होंदा ते ओह् इ'यै खेल कूद च अग्गें जाइयै फ्ही शैल कमाई करी सकदे बड्डी बड्डी जगह उप्पर बी पुज्जी सकदे ते जिसले मेरा टैम था अ'ऊं बी इक खेढ च बड़ा शैल खेढदा हा हां उस्सी मतलब कि केह् इ'यां बालीबाल आखदे उस्सी अ'ऊं ओह् बड़ा शैल खेढदा हा उसले असेंगी ऐसा किश मौका नेईं थ्होआ उसले असेंगी इन्ना पता बी नेईं होंदा हा कि अस ते उसले खाली इ'यां है भाई बाल ऐ ते खेढा ने हां उसले थोह्डा पता हा इन्ना कि एह् किश होंदा इस च बी अग्गें साढ़ा किश कैरियर बनी सकदा हां अगर मिकी केईं मौके थ्होए एह् नेही चीजें च कुतै चैंज लाने दा तां में केह् करना चाहिदा कि जि'यां साढ़ी गोरमैंट ने स्कीम इक लाई दी खैलो इंडिया तां एह् बडी शैल स्कीम थी गौरमैंट तरफा इस बिच्च बड़े सारे बच्चे खेढी पा'रदे ते एह् नेहियां स्किमां आनियां हर इक जगह जित्थै जित्थै स्टेडियम ऐ उत्थै में गौरमैंट दी तरफा इक मतलब कि बक्खरी बक्खरी गैमें आस्तै बक्खरे बक्खरे कोच चुनने इसदे कन्नै साढ़ी इंपलाएमेंट बी बधनी ते उ'नेंगी पैहेथ्होने ते कन्नै सारें गी फैदा थ्होना बच्चें गी बी खेढने दा आफर लब्भी जाना उ'नें गी कोच थ्होई जाना उ'नें गी गेम कि'यां खेढदे उसदा पता चली जाना ते मास्टरें दी तनखा बनी जानी